ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر کیئر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے جو کہ پانچ ہزار روپئے کا تھا میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیا لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملا تو میں بہت زیادہ اداس ہوں کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے بھائی اور میرا جو دوسرا فیڈ بیک ہے وہ یہ کہ ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں اور تیسرا یہ کہ ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی اور بھائی چوتھا یہ ہے کہ یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتا ہے اور پانچواں یہ ہے کہ ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں